हँ नवसिखुआ पक्षीमे जेनाकि कोनो अन्जान तोता रहैए ओकरा पास जे अन्जान आदमी जाइत छै तऽ ओ अङ्गुरीसँ खेललक तऽ ओकरा जे छै आदमी कहलक साइडेसँ देखय लेल ताहि दुआरे किआकि ओ लोल मारि दैत छै तऽ ओहिसँ आदमी घायल भए जाइत छै आओर ओहिमे जे छै बगुला यए बगुलाकेँ आदमी साइडेसँ देखैए किआकि ओ जे छै अकेला आदमी देखिके मतलब हानि पहुँचा सकैत छै लेकिन नहि पहुँचाबैत छै ओहिमे बहुत पक्षी यए जे जाहिमे कि